हमारे बिहार की राजनीतिक व्यवस्था सही नहीं है क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था सिर्फ कुर्सियों के लिए किया जाता है कुर्सी निकालो कार्य स सही ढंग से नहीं करते स्थानीय सरकारों की संरचना सही ढ़ंग से नहीं किया जाता वो अपनी कुर्सी का सही ढंग से भूमिका नहीं निभा निभा पाते हैं और कुर्सी लेने के बाद यह सब भूल जाते कि हम हमारी जनता ने हमें कुर्सी पर बैठाया है हम लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक का मतलब होता है कि लोगों के प्रति तत्पर रहना बाकी लोग ये लोग जितने के बाद लोग लोगों के प्रति तत्पर नहीं रह पाते हैं वही कार्य काल कर पाते हैं कार्य जो क्षेत्र दिया जाता है उस क्षेत्र के अनुसार यह कार्य नहीं कर पाते अपने मनमाने से जैसा मन हो वैसा कार्य करते हैं करते हैं जब विधायक बनते हैं तो विधायक का कार्य कि अपने जितने क्षेत्र हैं उतने क्षेत्र में अपने सही ढंग से काम करा जाए हर स्थिति को देखरेख करना है किसी गरीब का सहयोग करना है किसी गरीब को घर बनवाना है किसी को शौचालय बनवा किसी को दिलवाना है इतनी एक बार में विधायक क्षेत्र में भ्रमण नहीं करने आते हैं इलेक्शन का जब समय आएगा तो विधायिका फिल्ड में आएंगे और कहेंगे वोट दीजिएगा और जब जीत जाने के बाद यह सही ढ़ंग से अपने कार्य को भूमिका नहीं निभा पाते और न ही सीधी सही शिक्षा की व्यवस्था करवाई जा रही है न ही बच्चों का भविष्य के बारे में सोचा जा रहा है अगर हम लोग को यहाँ के बिहार के बच्चे अलग देश में जाते हैं डोक्टरी पढ़ने जाते बिहार में अगर डोक्टरी का पढ़ाई होता तो हमारे बच्चे यही भी पढ़ते बी एस सी नर्सिंग का चार लाख पाँच लाख रुपया लता है वहाँ कम पैसा में करवाया जाता है बच्चे को इग्जाम कम्पटीशन निकाल के दिया जाता ई जब न्यायपालिका का कार्य है न्याय करना मतलब अगर सही ढ़ंग से न्याय नहीं कर पाते हैं उनकी कुर्सी का दो ह दल बदल ही जाते हैं और सही से न्याय नहीं कर पाते हैं गलत को सही और सही को गलत कर देते हैं यही बिहार विधान सभा का यह परिचय है बिहार में से वो जातिवाद किया जाता है कुर्सी के लिए ल लड़ाई भी हो होता है किसी भी कोई भी नेता हो जाए कोई भी रहे अच्छे ढ़ंग से बिहार को आगे प्रोग्रेस की और ले जाए वही मेरा बिहार का भविष्य है